हम एक दोस्तसँ स्मार्ट फोन मङ्गबेलहुँ ऑनलाइन हमरा स्मार्ट फोन बहुत नीक लागगइए आओर बहुत सुन्दर हाथमे भी बड्ड नीक लागइए स्मार्ट फोनके किछु आरो खुबी छै हम एकरासँ एकरामे पे फोन भी डलबेलहुँ यऽ हम कतहु जाइ छी शॉपिंगे करय लए कतहु कोनो सामाने खरीदलहुँ किनलहुँ तऽ हम जे छै ऑनलाइन हुनका पेमेन्ट करलहुँ तऽ किछु ओतय बगलमे अगर देखबो कयलक जे हँ एकरा पास स्मार्ट फोन छै हमरा ओतऽ केओ केओ पुछि देलनि जे स्मार्ट फोन कत्तेमे लेलियै तऽ हँ एतने दाममे लेलहुँ यऽ तऽ एकर खुबी बताबू तऽ नै यौ बहुत बढ़िआँ खुबी छै आओर बढ़िआँ ई फोनके खुबी जते कही ओते कम होयत आओर स्मार्ट फोन बहुत सुन्दर छै आओर एकरा देखियौ सबसँ पहिले ई हाथमे कतेक जचय छै तऽ एकर कैमरो बहुत सुन्दर छै

मतलब ई फोन बहुत नीक हमरा लागइए स्मार्ट फोन एकरबाद केओ दोस्त रहथि ओ देखलक जे हँ हमरो जे छै स्मार्ट फोन हमहूँ लेलहुुँ यऽ अहाँ कतेकमे लेलहुँ तऽ हमहूँ एतने दाममे लेलहुँ यऽ ओकरो देखलियै हम बहुत बढ़िआँ लागल अइसँ विशेष जे छै हम ठीके स्मार्ट फोन बहुत बढ़िआँ छै